आं मुगो बीन तुगे चोडवागे डांस टिचर आ हांयें आयकिलां तूं हूंय लोकां तींग ओसोन मुगे लायक हांव सार डांस शिकयना बी मुठूय आनी वयल्यान हांये तुका सांगलेलें थावजंड मु फीज हजार मु आनी तूं म्हाका आटशीं दिता हांयें ओके म्हूण तुगे तुगे चेडवा घेयला आनी कांय बरो हांव डांस बी शिकयता आनी तूं एश को म्हुटा लोकां थिंग बी ओसो न्हू हें बरो न्हू न्हू तुगेलें सारक न्हू न्हू हें कोत्ता तें तूं तें आसूं तूं कितें जाय कोण सांगिल् तें ना ना म्हाका एशें कोन्न कोटा सो ओगलीं न्यूज कोट म्हाका कित कोण कित सांगत बी मूज हाटें कित कोळटें बोर जालें तुगे चोडवां हांव कांय बरो डांस शिकयता आनी क्लासी जाल्या बरें कोत्तें सोगल्या भुरग्यां मो मोद वयलें तेंच बरो कोत्ता आनी तें घाराकू कोरना जाल्या मुगे कित मिस्टेक जाल तितू सांग म्हाका आतां पोशनाय म्हूण जाल्या मागीर कितें आतां घालपा जाय आल्हेलो बरो दिसोत म्हळ्यार घरा कडेन शिकोवपा तुयेन तें जाल्यार मागीर न्हू तेंच हांव शिकयता सोगलें भुरगें एक एक प्रमाणें शिकयता हांव तेश कोन्ना न्हू तुगे भुरगें पांच मिनट शिकोयता आनी दुसऱ्यागे भुरग्यां ऑदर शिकयता ना सोगलें एक बाराबो एक स्टेप्सूय शिकयता मागीर दुसऱ्यागे भुरगीं कितको कोत्ताय तरी तुगे तेका चोड कोत्ता आमगे तिंगा हिंगा डांस क्लासीक ते घारेन कोणा जाल्यार आतां कित कोरया म्हुटा आं हेजे हे कितें आतां सोल्युशन कितें सांग म्हाका हें हांयें तेशें कोन्न केन्ना केलां केन्ना केल्लो ना तूं जाय जाल्यार यो आनी चोय क्लासी सोगलीं सोगलीं भुरगीं कित तूं एक्टीव आसताय आनी बरीं कोण डांस कोताय सोगलीं एन्जॉय कोताय मुगे क्लास तूं जाय जाल्यार दुसरें एक काम कोर मगलें आयकनाका तुगे चोडवगलें आयकनाका दुसरीं भुरगीं आहाय चोय सॉरी पेरंट्स आहाय चोय ती येताय वोसोन भुरग्यांक सोताय कित कोण ती डांस कोताय सो तेंका तुव विचार तुगे चोडवा बसूयत काय म्हूण हांव तूं जाल्यार केन्ना पावना न्हू तूं हें आहा तें आहा म्हूण पावना केन्ना क्लासी तूं फोकोद भुरग्याक पावयता आनी वयता दुसरी पेरंट्स आय ती बसोन तींग आख्खे जात म्हळ्यार बोसताय तिंगा भुरग्यांक प्रॅक्टीस मागी मागी ती कोन्न वयताय पोयताय बीन पेरंट्स सो तेंकिन चार तूं तुगे चोड बोसता जाल्यार ओय मेळ उलया आनी आनी हांव आत्तां सांगात तुका नॅक्स्ट मंतचो मुगे प्रायसीस वाडपा हाय फीज ओके मागी तूं म्हाका किद किर किर कोनाका आत ना सांग आहा जाल्यार तूं दित जाल्यार तुगे चोडवां दवरता म्हगे क्लासीन ना जाल्यार आसूं मागी चोय आनी खंयची दुसरी क्लास बरें हाल दोना ती दोन तीना सुमार यो तूं तेंच पयलें नाका हांव फ्री ना ओके बरें चेडवा घेनू आतां तूं हो कोत उलोवपा येतोलें बरें तेंगे न्हू आनी कॉम्पिटिशनूय हा आतां सांगता हांव मागीर ड्रेस बी आसता तेंगेले घेवपाचे ओके न्हय तेगे सगळे डिटेल्स दिता हांव न्हू मेळटेन म्हाका ओके बरें चल